جی ہاں آج بچے موبائل میں اتنا بجی اور مشغول ہو گئے ہیں کہ وہ موبائل سے دور ہونا اور موبائل سے ہٹنا نہیں چاہتے بلکہ بچے کی دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو موبائل سے دور رکھا جائے بچے کو موبائل اسکرین سے ہٹا کے رکھا جائے بچے ہمارے موبائل کے اندر گیم کھیلنے میں یا ٹک ٹاک دیکھنے میں یا ایسے ہی فلم دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ آج ہمارے بچے اتنا ہی پڑھائی سے دور ہو گئے تو بچوں کو موبائل سے موبائل اسکرین سے دور رکھنے کے لیے ہمیں ایک حیلہ اختیار کرنا پرے گا ہمیں ایک بہانا تلاش کرنا پرے گا وہ حیلہ اور بہانا یہ ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر کچھ وقت کے لیے بھیج دیا جائے اور بچے باہر جا کر کے کچھ اپنے کھیلوں میں مشغول رہیں کرکٹ میں کبڈی میں یا دیگر کاموں میں مشغول رہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے بچے کچھ دیر کے لیے موبائل اسکرین سے دور ہو جائیں اور یہ بچوں کی صحت کی لیے بہت ضروری ہے ورنہ بچے ہمیشہ موبائل میں یوں ہی مشغول رہے بیجی رہے تو اس سے بچے کا ذہن پڑھائی سے یا ادھر ادھر سے پھر جائے گا تو بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے بھیجنا ضروری ہے